आंहा बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोर दङ आरो आंनि गेजेराव गोरोबनाय बो दङ मानोना आंहा बिदा फंबाय गासै साब्रै दङ आंहा सासे बिब' दङ बिदा फंबाय जोङो साथाम बिनि गेजेराव जोंनि महरा इसे फाराग जायो बेनो जाहैबाय जोंनि फारागथिफ्रा जाहैबाय जोंना महरा इसे आलादा आलदा जायो जेनबा आखल आखु सोरनिबा फरायनाय बायदियाव जोंना एखे जाजोबा सोरनावबा इसे बांसिन रोङो सोरबाया खमसिन रोङो बेनि गेजेरावनो जोङो फारागफ्रा बिब' बिनानावनि गेजेराव फाराग थायो सोरनावबा थौले मेलेम जायो सोरनावबा गोबां मेलेम थायो आर बिनिखायनो जोंनि बिब' बिनानाव बा बिदा फंबायनि गेजेराव फरायनायफोरावबो फाराग थायो मानोना बिब' बिनानाव बा बिदा फंबायनि गेजेराव सोरबाया खामानि मावनो रोङो मोजाङै सोरबाया मावनो रोङा आरोबाव बेनि गेजेराव सोरबा साख्रि दङ सोरबा साख्रि गैया बेनि गेजेराव गेजेराव गोरोबनाया थाया मानोना जायना साख्रि दङ बिथांमोनना नखरा मोजांसिन जायो जायना साख्रि गैया बिना नखरा इसे जाहामेलायाव फैयो बेनिखायनो बिसोरनि गेजेराव बा जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाया एक एसे फारागफोर थायो